हे या तुमचे कडेन किते किते मेळटा अशे गोव्याचे क्यूसीन हय हय हय

सगळ्यांकीन बॅस्ट खंयचे हा तेतून ईस्वण आ कशे कशी शाकोती आनी ईस्वण मरे

कशे कशे मेळटले तुमी हय हय हय हय बरे ओके ओके बरे बरे हे आता तुवें म्हटले पळय शाकोती आनी हे ईस्वण फ्राय ते तेजी रेट कितली आसतली

बरे बरे हय पळय आमी धा लोक आसा आमका टेबल बूक करून दवर आमी धा लोक आसा तुमचे कशे आसतले आसा मरे तूमचे शॅफ बीन हय बरे

बरे बरे हय ओके